हाँ भाई साहब जय राम जी की भाई साहब भाई साहब जैन ब्रदर्स से से बात हो रही है ना

कुछ नहीं भाई साहब थोड़ा सा मटेरियल लग रहा था उस सिलसिले मे बात करनी थी एक्चुअल्ली अपने यहाँ पर इस्कूल है नया नेव्यू हाँ तो उसमें क्या बच्चों को डिस्ट्रिब्यूट करना था अभी कार्यक्रम एक हुआ था इस्कूल में तो यहाँ पर अपना पेन इसके बाद पंचींग मसीन इस्टेपलर रबड़ बुक्स और और भी ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं तो मिलेंगी क्या अवैलवल है अपने पास

पता है भाई साहब में ये बोल रहा था की सिज़र अवैलेवल है क्या जस नॉरमल नॉर्मल कटिंग वाली छोटी वाली बच्चों के हिसाब से और टेप व्हाइट टेप

बाइ टेप में ये छोटा वाला सिंगल रोल में हाँ और इसके अलावा बच्चों को डिश्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉपीयाँ चाहिए थोड़ी सी हाँ छोटे साइज़ की चलेंगी लेकिन भाई साहब देख लीजिए थोड़ा सा क्या रेट मे अगर कंसेशन हो जाए तो अगरवाल बुक अगरवाल बुक की स्टेशनेरी पर बात की थी तो वहाँ पर रेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस लिए मैंने आपको कान्टैक्ट कर लिया चलिए ठीक है भाई साहब आता हूँ मैं मैं शोप पर ही आता हूँ है ना भाई साहब ओके ठीक है भाई साहब चलिए मैं आता हूँ इसके बाद पेक करा लूँगा है ना जी ओके